जी हमारे यहाँ पर त्यौहार बहुत सारे हैं बड़े बड़े त्यौहार है जैसे होली दिवाली रक्षाबंधन अधिक से अधिक यहाँ पर त्यौहार बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन को यहाँ पे जो तुम्हें परम्परा है पतंग उड़ाने के यहाँ पर प्रथम महोत्सव भी होता है जिनमें लोग कुछ अन्य भाग भी लेते हैं और हम पतंगबाजी करते हैं यहाँ पर पतंगे भी काटते हैं हम बहुत ही इंजॉय करते हैं यहाँ पे अपने बहन अपने भाई को राखी बांधने का भी यहाँ परम्परा है जिसे रिश्ते और बहनों के पैसे दिए जाते हैं जैसे बहनें भी खुश रहती है और यहाँ पे दिवाली की दिवाली यहाँ पर बहुत धूमधाम से बनाई जाती है दिवाली में हम सुबह माता पिता के पैर छू के शाम को हम शाम को शाम को हम फटाखे फोड़ते हैं लक्ष्मी पूजन के बाद फटाखे फोड़ते हैं अच्छे अच्छे मिठाई खाते हैं सभी के पैर छूते हैं जिससे हमें पैसे मिलते हैं और होली में भी हमने बहुत से ऐसे रंग उड़ाया है यहाँ पे हमारे फागण फागण मास में होली आती है जैसे हम त्यौहार त्यौहार के लिए कहते हैं इससे हम होली में रंग उड़ाते हैं रंगबाजी करते हैं यहाँ पे गाड़ियो पे घूमते हैं अलग अलग जगहो पे घूमने के लिए जाते हैं जोधपुर में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे हम घूमते हैं और ऐसे घूमते रहेंगे धन्यवाद